ہلو فینکس کمپیوٹر سسٹم سے بات کر رہے ہیں ہاں مجھے لیپ ٹاپ لگ رہا تھا پر میرا بجٹ ففٹی تھاؤزینڈ تک ہی ہے ہاں جو بھی اچھا ہو آپ مجھے گائیڈ کر دیجیے کانفگریشن وغیرہ جو بھی ہے مطلب ہاں

تو آفشیل آفشیل ورک کے لیے چل جائے گا نا

تو ڈیل کا لیے تو کتنے کا آئے گا اچھا اور اگر دوسرا لیے تو تو اگر کیش پیمینٹ نہ کرتے ہوئے ایم ای ایم آئی پہ کیے تو اس کی کیا فیسلٹیز ہیں ہاں ہاں اور پر منتھ اچھا تو ایسے کتنے کا پڑے گا ای ایم آئی پہ کتنے کا پڑے گا اور ڈائریکٹ کیش دے کر لیے تو

اچھا

ٹھیک ہے میں میرے ہزبینڈ کے ساتھ آتی ہوں تھینک یو